हिक त पोइ मां आसमान में तारो ॾिठो टुटंदो उहो हलंदो पियो वञे टुटंदो पियो वञे त मां उन खे ॾिसी करे ॾाढो ॾाढी देरि ताईं ॾिसां पई ऐं ॾाढी हैरान पई थिया त हे हले कीअं थो ऐं हली करे पोइ टुटी पियो पर मूंखे ॾाढो वणे पियो इन करे मां बार बार ॾिसा पई वरी बि जॾहिं बि टुटंदो आहे मां उन खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं अहिड़ी शयूं मूंखे ॾिसणु ॾाढियूं पसंदि ईंदियूं आहिनि मां बार बार उन्हनि खे ॾिसणु चाहिंदी आहियां